औ हेल्ल' सार औ सार दिनै क्लासआ मा साबजेक्टनि सायाव जागोन बा औ सार मा बेयो औ औ सार ओं ओरैनो सिक्सजोना जागोन माने द'जोनसोआ

सार ओरैनो मा आयदा औ मोनफैबाय सार औ मा आयदानि सायाव सावरायगोन ओरैनो औ सार औ औ औ औ सार औ औ औ बिदिसो जाहैबाय आरोना औ औ सार औ औ औ औ सार औ औ मा आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन ओरैनो सार औ औ सार औ

औ सार भुपालि औ बेनि बाहागोफ्रा मा मा मोनलाय सार औ औ औ जागायजेननाया

औ सार औ औ औ सार औ औ औ औ औ मा मोनलाय बेयो सार मामोन बेयो मामोन भुपालि औ औ सार औ औ

लोगोआव आंजों सिनियरफोरा आंजों लोगोसे दङ ओरैनो सयजोन सयजोन दङ सयजन माने खावसे गोदान दङ जों साथाम सिनियर दङ औ सार दे होनबा सारा दा लासैनो फैदो औ जों खावसेखौ बिसोरखौ जों इसे बुजिनो हानायबायदि जों खिथाखाना जों दोननो हासिगोन औ औ दे सार औ औ औ दे सार औ औ औ दे सार औ औ